मिगी लगदा ऐ के अज्ज दे टाइम उप्पर जेह्की डाइबिटीज ऐ एह् किश जादा गै लोकें ई मतलब दिक्खने ई मिलदी ऐ लोकें च

पैह्ले जमाने च साढ़े जुर्ग आखदे हे के जे एह्दे उप्पर अहें गी आयुरवैदिक दवाइयां बगैरा प्रैफर करदे हे जि'यां कि असेंगी करेले दा जूस पीना चाहिदा अमरूद दे पत्ते खाने चाहिदे जामुन खाने चाहिदे कन्नै असेंगी निम्म दा जेह्ड़ा रस कड्ढियै पीना चाहिदा ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा एह् चीज घटदी ऐ और कन्नै जिन्नी कोला जिन्नी असें सैर करगे ओह्दे कन्नै बी एह् थोड़ा एह्दे च कंट्रोल आंदा ऐ पर मिगी लगदा ऐ कीजे साढ़ा खान पीन अगर शुद्ध होऐ ते एह् चीजां साढ़े हैल्थ पर जादा हाबी नेईं होंदियां न इस करियै में इ'यै आखना चाह्नी में इ'यै डील करना चाह्नी आं कि असें गी टाइम टू टाइम हर इक चीज खानी चाहिदी ऐ अपनी हैल्थ दा पूरा ध्यान रक्खना चाहिदा ताकि एह् चीजां साढ़े उप्पर जादा हाबी नेईं होन अजकल लोक आयुर्वेद दवाई ते खंदे निं जादा अंग्रेजी दवाई आह्ले पास्सै दौड़दे न ओह्दे कन्नै असेंगी दस बमारियां होर शुरू होई जंदियां न कीजे लोक अनपढ़ न इन्ने जादा पढ़े दे नेईं होंदे न ग्राएं च उ'नें गी जि'यां कोई आखदा ऐ ओह् इ'यां ओह्कड़ा कम्म शुरू करी ओड़दे न अगर कोई अस उ'नें कोई दवाई आखगे उ'नें ओह् ई खाई लैनी बट जादा ओह् अपने हैल्थ दी लेइयै जादा वाक निं करङन अपने कम्मै च बिजी रैह्ङन अपने होर कोई चीज जादा अग्गै रखङन बट इस जेल्लै एह् चीज जादा बधी जंदी ऐ जादा उस टाइम असेंगी डाक्टर कोल जाना पौंदा ऐ फिर ओह् प्रैफर करङन तां करियै लोक मनङन पर मेरा इ'यै आखना ऐ कि असेंगी सैर करनी चाहिदी ऐ अच्छी डाइट लैनी चाहिदी ऐ होई सकदा एह् चीजां जेह्ड़ियां न साढ़े अंदर घट्ट होई जाह्ङन